बन्द' भारतआव बन्द'फोराथ' जाबाय जेरै दुरगा फुजा लोक्षि फुजा कालि फुजा बुद्द' पुर्णिमा महराम बेबायदि फुजाफोरावहाय बन्द' मोनो आरो अफिसफोरबाबो बन्द' मोन्नाय जायो बा स्कुलफोरखौबो बन्द' मोनो